आंनि मोजां मोननाय बयनिख्रुइ मोजांसिन बोथोरा जाबाय गोजां बोथोर गोजां बोथोराव हाय माने गोजां बोथोराव हायनो मोजांसिन आरो गोजाङोब्लाबो सान्दुं दुङोब्लाबो गोजां बोथोराव सान्दुं दुंब्लाबोथ' गोजाङा नालाय बिखायनो गानफब जोमफब थानो जोबोर मोजां गोलोम बोथाराव जोंनो मोजां आरो खामानि मावग्राफोरनि थाखायहाय स्रां सान्दुं दुङोब्ला स्रां जायो ओमफ्राय गोलोम बोथाराव अखा हाबाल' थान्दा मोनो आरो बेखायनो गोलोम बोथारा बांद्राय मोजांबो नंद्राया गाज्रिबो नंद्राया गेजेरावनो आंनि थाखायहाय गोजां बोथोरानो साबसिन गोलोम बोथोरावहाय गरम नायजोंनो माने द्रेसफ्रा माने सिजोबो जेब्ला जों क्ला कलेजावहाय क्लास लानो थाङो अब्ला जों माने गरम जोंनो क्लासखौ लानो हाया हाया जायो गरम बोथोरावहाय आरो सारमोनाबो क्लास लायोबा जों माने गरमनायजोंनो माने खोनासंनो बायो जिरायनो हाया हाया जायो लानो माने लानो बायो गोसोयाव थाया थाया जायो बिनिखायनो गरम बोथोरखौहाय मोजां मोना गरम बोथोराव माने गोलोमनाय जोंनो माने थानो जानो सुखुयि जायो आरो गोजां बोथोरा गोजां बोथोरा बयनिफ्राय साबसिन आरो आंनि थाखाय हाय मानो होनोब्ला गोजां बोथोराव सान्दुं दुंब्लाबो गोलोमाबो मायाबो आराम थान्दा मोनो गानफब जोमफब थानो हायो आरो क्लासाव क्लासफोर जायोब्लाबो जुथा मुजि बेबादिनो स्विथारफोर गान्नानै हाय क्लास लाफैनो हायो आरो थान्दा थान्दा क्लास लानो जोबोर मोजां मोनो आरो थान्दा समावहाय माने सारमोना क्लास लाबा गोसोयाव थायो आरो कलेजावबो बेबादिनो गुसु सम गानफब जोमफब फैनो थाखाय हाय मोजां आरो गरम बोथोराव हायथ' ससे थाबायबानो गोलोम जोबो द्रेसफोरखौनो मोजां गानहोनो हाया देलायबाबो दसेनो माने देलायनाया नस्थ' जायो क्लासाव फैबाबो थाबायबो थाबायबोनानै फैनांगौबा जोबोर खस्थ' जायो आरो कलेजसिम सौफैनायावनो माने गोलोम जोबनायजोंहाय जिफ्रानो सिजोबनो नागिरो गोजां बोथोरावहाय बिदि नङा गोजां बोथोरावथ' गोसो बायदि फै आरो गानफब जोमफब गान्नानै फै जोबोर मोजां गानफब जोमफब था न'आवनो खमबल जोमनानै था आरो गरम बोथोराव थ' बेबायदि गानफब जोमफब थानो मोनाना बिनिखायनो आंनि थाखाय गोजां बोथोरा साबसिन